हेलो आप तुलसी ढाबे से बोल रहे हो हाँ मैंने एक ऑडर किया था जो दाल बाफ़ले और गुलाब ज़ामुन का वो मुझे कैंसिल करना है क्या हो सकता है तो मुझे हाँ बेक समोसा और पिज़्ज़ा ऑडर करना हे तो आप मुझे भेज दीजिए एड्रेस वो ही रखना और मुझे सात आठ बजे तक भेज देना हाँ ठीक है भेज दोगे ना आप सात आठ बजे तक भेज देना हाँ पिज़्ज़ा और गुलाब जामुन और ये भेज देना ठीक है